जय झूलेलाल जतिन कीअं आहियो ठीकु आहियो तबियतु ठीकु आहे अचो अचो मां चैक थी कयां हीअं त पाणी कुझु भरियो न आहे हाणे मां ॾिसियो पर मलेरिया ऐं डेंगू बि फेले चुको आहे त पेट में कुझु इंफेक्शन बि थी सघंदो आहे त हाणे त मां तव्हांखे ॿियो नई दवाई थी ॾेई छॾा हुन सां ॾिसजो अॼु फ़रकु पए थो की न न अगरि न नथो पए पोइ सुभाणे तव्हांखे मां टेस्टियूं लिखी थी ॾिया पोइ असांखे सोनोग्राफी टेस्टियूं कराइणी कराइणी पवंदी त ठीकु आहे मां नर्स के चई करे कम डोज़ वारी इंजेक्शन तव्हाखे ॾेई थी छॾा हाणे ऐं अ ग्लूकोज़ बि अ लिखी थी ॾेई छॾा तव्हां उहो इलेक्ट्रोल पाउडर बि वठी था सघो दवाई खां पोइ हा जेका पोइ दवाई खां पोइ हिकु सम्झो वठी था च अ सघनि तव्हांखे लिंगनि में बि सुर न थींदो पोइ आरामु थी वेंदो ठीकु आहे हा हुनजे लाइ मां तव्हांखे हिकु दवाई लिखी ॾिनी आहे ऐं ॿियो मां इंजेक्शन थी अ बसि हाणे तव्हांखे ॾिनी वई त हुनसां तव्हांखे बुख लॻंदी तव्हां खाई बि सघंदा ऐं उलटियूं बि रुकी वेंदी हा त तो अॼु अॼु राति असां ॾिसंदासि अॼु जो ॾीहं जेकी दवाई मां लिखी ॾिनी आहे हुनसां इंजेक्शन सां फ़ाइदो न थियो बुख़ार न लथो त असां सुभाणे टेस्टियूं ऐं सोनोग्राफी करे ॾिसंदा ठीकु आहे हा जय झूलेलाल